दोदोल बिबिंका नेवरी शंकरपाळी सोजी मणगणे शिरो फेणोरी शेव्यांची खीर रोसांतल्यो शेवयो शिरवळ्यो गोड फोव गुलाब जामून जलेबी कोरमोला बॉल खाज्यांचें खीर